गामिनि समाजाव गेलेमु गेलेनानै मानसिया गोबां खायदाफोर सोलोंनो हायो जोङो गामिनि समाजाव नायनो थाङोब्ला जोलुरखौनो बांसिन गेलेनाय नुनो मोनो आरो गुबुन आयदा जेरै जोलुर बादायलायनाय आरो क्रिकेट गेलेनाय भलिबल गेलेनाय बेफोरखौ जों नुनो मोननाय जायो जोलुर जोनानै माने गावनि अंग'वारि दाथाय आरो देहा सोलेर गासिबो थिग खालामनानै लानो हायो आरो ख्लाब बायदि ख्लाबफोराव थांनानै जोलुर जोनायनि गेजेरजों गावनि गामि आरो ओनसोलखौ सिनायथि लाहोनो

जोलुर जोनायनि गेजेरजों जोङो माखासे डिफेन्सनि साख्रिफोर बेखौबो माखासे सुबिदा लानो मोनो आरो साख्रिफोरावबो मुं गावबा गाव मुंखौ थिसननानै लानो हानाय आरो गावनि न'खर जिउ खुंनाय लामायावबो मोनसे

जौगानाय लाबोनो हायो